गुबुन गुबुन रावनि जुदि मेथाइ सोलोंनो बा जोंहा गुबुन रावनि मानसिफोरनि हारिनि बारैबो इसे मिथिग्रो नांगौ जायो बिसोरो मा बायदियै प्रनावनसिसन खालामनो बिसिनि होननाय उतषाहरना मा बायदि जायो बेफोर बादिखौ जोङो सिगाङावनो गुबुन रावनिखौ सोलोंनानै लाग्रो नांगौ जायो आरोखि मेथाइल' खनलांसै होननानै उतषाहरना जायाबाथ' बे जानाय नङा ना जुदि आदब बाहायनाय होनोबा जोंनि खन्नायाव जेनावबा गोबां रोखोमनि स्केलसफोर थायो नथ थायो आमफाय थाल थायो जेखौ थेम्फ' होननानै बुङो आरोखि बेफोरबायदिया थायो होमबा जोङो सिगाङाव नायोबा जेनबा दाद्रा थाल काहार्बा थाल केम्था थाल रुपक थाल बेसोर बायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो आरोखि गुबुन गुबुन थालजों लोगोसे सुर बोनाय सिथाइलाबो आलदा आलदा जालां नांगौ आरो गुबुन गुबुन रावनि जुदि फारसे होनोबाथ' आङो जेनावबा सिगाङै बर' सुबुं हिसाबै आङो बर' रावनि मेथाइफोरखौनो बांसिन सोलोंनाय जायो एबा रोजाबनाय जायो जेनबा बर'वावबो जोंहा गोबां रोखोमनि थालफोर दङ जेनबा दोरोङारि मेथाइफोर जेनबा बागुरुमबा बेफोरनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन जेनबा लावखार मेथाइ सुबुं मेथाइ बेसोरबायदि आमफ्राय गोदोनि जोंहा जाथ्रा गान मेथाइ बेफोर बादि गुबुन गुबुन जेनावबा रोखोमनि जोंहा मेथाइफोर दं बिसोरखौ सोलोंनांगौ जायो आरोखि आमफ्राय गुबुन रावनिखौ होनोबाथ' जोंहा सेमि क्लासिकेलसयानो बांसिन जायो बांसिन दानि बिसिबां हिन्दी गानस दङ जेनबा हिन्दी मेथाइफोर दङ बिसोर गासिबो बांसिनानो सेमि ख्लासिकेलयावनो गोग्लै जोबखायो आरिखि आमफ्राय जेनावबा बागानिया गान होनोबा बांसिन जेनावबा बिसोरना जायो जेनावबा ओरैनो केम्था काहार्भा बेफोरबायदियाव जालांयो आरोखि बेफोर बायदिखौ सोलोंनो थाखाय जोंयो सिगाङाव बिसोरनि उतषाहरनस आरो प्रनावनसिसना मा बायदि होयो बेखौ जों सोलोंनांगौ